हेलो ट्रेवल एजेंसी से बोल रहे हैं जी मैं ज्योति शर्मा बोल रही हूँ सर हम लोगों को एक कैब बुक करना है सर हम लोगों को यहाँ से भोपाल जाना है तो मेरी फैमिली पा मेरी फैमिली में पाँच लोग जाएँगे मेरे साथ अच्छा तो सर क्या रेट रहेगा आपका भोपाल का अच्छा ठीक है तीन हजार रहेगा सर ओ के ओ के सर ठीक है सर कैब अच्छी भेजिए और ड्राइवर अच्छा भेजिए सर जो गाड़ी धीरे चलाए और हमको सुरक्षा के साथ लेकर जाए ठीक है सर